मूंखे पुतलनि ठाहिणनि जो जाम शौक़ु आहे मां जाम कोशिशि कई की मां ठाहे सघां जीअं महात्मा गांधी थिया शिवाजी महाराज थियो झांसी की रानी थियो मां ॾाढी कोशिशि कई पर थोरो सो कीअं केॾीमहिल तर्जो ख़राब थी वञे कंहिंजो नकु कंहिंजो चपु कंहिंजो हथु नंढो वॾो थी वञे मां जाम कोशिशि कई इन जे करे मां चयो त मां हिननि जे मथां शृंगार थी कयां पई मां शृंगार एॾो सुठो कयो कलरिंग एॾी सुठी कई जो सभिनी खे वणियो मुंहिंजे टिचरुनि खे मुंहिंजे माउ पीउ खे मुंहिंजे साहिड़ियुनि खे सभिनी खे जाम वणियो मां हिन खे मां एॾो ख़ुशि थी वियसि जो मां इन में अञा अॻियां वधंदी वियसि मां हिन खे पंहिंजो शौक़ु करे जाम अॻियां पंहिंजो वधायो त हर को इहो त मुंहिंजो बिसनेस ई ठही वियो